असां ॾियारीअ जी छुटियुनि में घुमण घणो पसंदि कंदा आहियूं मौसमु तमामु वणंदणु हूंदो आहे गर्मी न हूंदी आहे थधि बि घणी न हूंदी आहे थकावट न थींदी आहे खाधो बि तमामु सुठो मिलंदो आहे ऐं खाधो बि हज़म थी वेंदो आहे ॿारनि खे मोकिलूं बि जल्दी मिलंदियूं आहिनि असां हर ॾियारीअ जी छुटियुनि में हरिद्वार में गंगा माता जी सुबुह शाम आरती करण गुलनि जा दोना सुतारण ऐं उतां जे खाधनि जा मज़ा मारणु कचोरियूं सीरो पुड़ियूं ऐं रबड़ियू असांखे ॾाढ़ो पसंदि आहिनि उते घुमण लाइ नीलकंठ ऋषिकेश लछमण झूलो घुमण लाइ शिमलो मसूरी कैंप्टी फ़ॉल्स ॾिसण जहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जंहिंखे ॾिसण लाइ ॿारनि खे ख़ुशी ऐं आनंदु मिलंदो आहे ॿार ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि उतां जा खाधा पीता मनपसंदि मिलंदा आहिनि आनंदु भरपूर मिलंदो आहे